किनको कुकुर काटि लैत छै काटि लै यऽ तऽ पहिनेसँ उपचार होबाक चाही उपचारसँ जे उपाय ओहो दबाइ लगाकऽ तकर बाद अपनेसँ सरकारी व्यवस्थामे चलि जाउ अस्पताल छै हॉस्पिटल छै अस्पताल छै ओहिठाम जा कऽ हुनका लेल सबसँ बढ़िआँ उपचार छै से सुइ लऽ लिअ सुइ लए लेलाक बादसँ एक एक या दू या तीन टा पहिने तऽ से बारह टा सुइ पेटमे दैत छलै देल जाइत रहै लेकिन एखन आब की करैत छै से नहि कहब लेकिन लेकिन पता अछि जे कि सुइ दियाओल जाइत छै सुइ देल जाइत छै हॉस्पिटलमे जा कऽ एहि लेल अपने सबसँ हमर आग्रह जे केम्हरो नहि अहाँ इमहर ओमहर जाउ सिर्फ चलि जाउ एकदम ओतै हॉस्पिटल जाउ हॉस्पिटलमे जा कऽ से कहियौन आओर ओहि मुताबिकसँ अपने दबाइ लऽ लिअ या सुइ लऽ लिअ जे किछु कहता तहि आधारपर चलू इएह हमर निवेदन अछि